हलो छा मां गैस एजंसी वारनि सां ॻाल्हाए रही आहियां मुंहिंजो नालो जोती थारवानी आहे ऐं मां वैशाली मां पेई ॻाल्हायां अजमेर एक्चुली में छा मां ॿाहिरि थी शिफ़्ट थियां त तव्हां मूं वटि तव्हांजी गैस कनेक्शन आहे ऐं मूंखे हू गैस कनेक्शन रद्द कराइणो आहे छा मुंहिंजे लाइ हुन लाइ तव्हां कुझु मदद करे सघो था ऐं मूंखे गैस कनेक्शन रद्द कराइणो आहे ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं हिननि लाइ मूंखे की हिन डॉक्यूमेंट या कुझु सब्मिट करिणो पईंदो त मूंखे तव्हां हुन लाइ ॿुधायो प्लीज़ ऐं मुंहिंजी बि गैस कनेक्शन जो नम्बर आहे चारि चारि पंज सत सत अठ ॿुड़ी ॿुड़ी टे इहो मुंहिंजो गैस कनेक्शन जो नम्बर आहे प्लीज़ तव्हां हिनखे चेक कयो ऐं मुंहिंजे कनेक्शन खे रद्द कयो